बिसिना सादोर गांसे बायदोंमोन आङो गांसे बायना मोजां मोनदों आं फसायदाों आं जोमग्राखौ कालार आबो मोजां आरो सुनायावबो रं खाराखै बिसिनायव बनायावबो गुसु आराम जागोन दां जियालाय सुथिनि आरो मोजां कालार खौबो जि मोजां फसायदों आं आरो गांसेआबो मोजांथार गांसेयाबो बिदिनो कालार आ मोजां आखाहिनि मोजांथार मोजां मोनदों आं बेबो सुथिनि बिसिनायाव बबा बेबो गुसु आराम जागोन आरो सुबाबो रं खाराखै बेयो जिया मोजांथार गुसु आराम जागोन जियालाय कालार फोरखौ मोजां मोनदों आङो आरो गांसेयाबो गांथाम बायदों नालाय गांथामावबो गांसेयाबो मोजांथार मोनसेया गलाब कालार नि बिबार गोनां मोजां बेबो सुबाबो रं खाराखै बेहा कालार आलाय मोजां रं खारा मा खारा आराम मोनदों फसायदों जिखौ गुसुनो